बाइक होना घर बड़ा जरूरी ऐ ते अज्जकल लगभग सारे कोल बाइक ऐ साढ़े कोल बी ऐ तो बाइकें उप्पर बड़े कम्म होंदे कि जियां कोई रिश्तेदारें दे जाना होऐ बगैरा होई गेआ कोई बमार होई गेआ उत्थे जाना होऐ मतलब कि बड़े कम्म होंदे ते बाइक होना घर इस कारण बड़ा जरूरी ऐ होर जियां मतलब कि असें साढ़े घर बी ऐ बाइक में कदें मतलब कि केईं बारी स्कूल जन्ना होन्ना बाइक उप्पर केईं बारी मतलब अपनी दीदी होंदे घर रिश्तेदारें दे जन्ना होन्नां मेरे कोल बी ऐ बाइक होर बाइक अस तेज बी चलान्ने होन्ने कदें ते मजा बी आंदा बाइक चलाने दा तेज बाइक चलाने दा ते पूरा हैलमट बगैरा पाइयै फिर बाइक अस चलान्ने होन्ने एह्दे कन्नै सानूं पूरी सेफ्टी होई जंदी बचने दे पूरे होई जंदे ते होर बाइक उप्पर ज्यादा मतलब कि कट बगैरा नेईं मारना चाहिदा जिस कारण सानूं लग्गी जा घरा आह्ले जो घरा आह्लें गी तकलीफ होऐ कि सानूं दस्सन लेना पवै इस कारण बाइ बाइक बल्लें चलाओ होर बाइक होना बी घर बड़ा जरूरी ऐ ते ओह्दा मतबल कि साढ़े काफी ग्रांऽ च काफी सारी बाइक ऐं ते मुड़े चलांदे बी हैन कोई मतलब जरूरतां पूरियां होंदियां बाइकें उप्पर बड़ी सारियां जरूरतां पूरियां होंदियां